जय झूले जीअं त अॾुकल्ह सभु कुझु बैंक जे थ्रू ई कम थी रहिया आहिनि घणे हदि ताईं अॾुकल्ह रोक पैसा या रोक धंधो घटिजी वियो आहे घणो बैंक जे थ्रू ई थी रहियो आहे डायरेक्ट हर कोई पैसा बि बैंक में मोकिलिंदा त जंहिंजे करे बैंक सां रिलेटेड जीपे यूपीआई गूगल पे ईअं ई घणा थी रहिया आहिनि मेजर कम त बैंक जो इहेई आहे हुन खां पोइ बैंक असांखे एफडीज़ कराइण एफडीज़ थींदियूं इन नवां इंश्योरेंस वग़ैरह कम बि थींदो आहे इंश्योरेंस में बि असां पैसा बैंक मां ई डायरेक्ट वेंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ शेयर मार्केट जो कम बि बैंक जे थ्रू ई थींदो आहे त लॻभॻि अॼुकल्ह असीं टका कम बैंक खां ई थी रहियो बैंक खां सवाइ कुझु कम एॾो हले नथो बाकी जेका बाज़ारि में रोक आहिनि उहे ॾाढा घटि कम हली रहिया आहिनि